हिन सवाल जे अंदरि इहो पुछियो वियो आहे की आपका कोई पसंदीदा साहित्यक पात्र आहे हा जरूर आहे मां हिनखां अॻ जेको सुवाल हो हुनमें जवाब ॾिनो हो वरी ई ॻाल्हि रीपीट कयां थो त असांजे जूनागढ़ गुजरात जूनागर में रहंदड़ आहियां त सॼे जूनागढ़ में घणेई साहित्यकार थी विया घणेई कलाकार थी वियासीं नाटककार थी विया पर जेको अॼ बि मां जेके भुलियो कोन्ह आहियां जेके यादि कंदो आहियां तुर तुर ॻाल्हि ते यादि ईंदा आहिनि उहो असांजे दादा लक्ष्मन दास डुबे जबरदस्तु साहित्यकार कवि हुआ ऐं हिननि सिंधी साहित्य जे जे पासे में एतिरा नज़दीक हुआ ऐं सिंधी ईअ चीज़ साहित्य जी नस नस हुनजे हुनजे सरीर में हुई कॾहिं बि सिंधी साहित्य खां सवाइ ॿिए किथे बि कोन्ह ॻाल्हि कंदा हुआ का ब ॻाल्हि निकितियूं त साहित्य ते ई ॻाल्हि लाईंदा हुआ असांखे जॾहिं बि जरूरत हूंदी हुई असांखे घुराये अ पंहिंजे घर में उ प्रोग्राम रखी करे असांखे साहित्य अॼ मां हुनखे यादि कंदे ख़ुशी बि थिए थी पर दुख हिन करे थो थिए जो अॼ हुअ दादा असांसां गॾ कोन्हनि हीअ पंहिंजी दुनिया छॾे करे भगवान वटि वञी पोंहता आहिनि पर हुन दादा जो जेको कयल करम योग हुओ दादा जो जेको असां सिंधी सामाज जे लाइ जूनागढ़ लाइ जेको जबरदस्तु क्रांती आहे न त असांजे जूनागढ़ में कोई के साहित्य जे बारे में ख़बर ई कोन्ह हुई साहित्य छा आहे कविता छा आहे भाई कीअं कविता लिखबी आहे पर दादाजन कोशिशि करे रहा वर्कशोप रखाया हुआ या ॿियो कुछ घणेई साहित्यकारनि खे घुराये पंहिंजे घर में जबरदस्तु साईं हुनजो मना महफिलूं रखंदा हुआ ऐं हुते साहित्यकार पंहिंजा भाई कविताऊं पढ़ंदा हुआसीं साहित्य जे बारे में कॉशनरी थींदी हुई हुनजे बारे में असांखे घणो कुझु ॾेई वयमि रही ॻाल्हि दादा जन हिक अठ ई पैरा उबाणको दादा हिनजो असांजे लक्ष्मन डुबे जो अठई पैरो उबाणको जॾहिं हिननि किताब लिखियो हुओ ऐं हुननि खे एवॉड बि मिलियो हुओ तॾहिं हिक दफ़ो मां पुछियोमान तव्हां ई अठई पैरो उबाणके त जेके तव्हां साहित्य लिखियो आहे हुनमें हकीकतु में छा था चयो तॾहिं हुन ॾाढी हकीकतु मां ॻाल्हि कई त चंई गोविंद भाई भले मां एतिरो आहियां पा भगवान जी दया हुइ हुनजे मथां सुठा बिल्डर बि हुआ त मां केतिरो बि अॻियां वधयो आहियां पर आंत्रिकरिते जेको मुंहिजो अंदरि आहे न उहो उ हुयो बाहिरि कोई आहे अञा मूंखे सच्चे नमूने साईं जी रहा मिली कोन्हे इन करे मां उबाणको दुनिया सां भले मां गॾ हुजां पर जेकी मुंहिंजी आत्मा आहे न अॼ बि मां हुन भगवान सां जोड़े कोन्ह सघियो आहियां मुंहिंजी हिक कोशिशि आहे त मां जेको उबाणको थी वियो आहियां मां भगवान सां जुड़ी करे ऐं पंहिंजो उबाणको जेको आहे उ मिटाये छॾियां ऐं भगवान सां जुड़ा हुन लाइ ई मां कविताऊं लिखां थो त मां पुछियोमान साईं कविता जो आख़िर महत्व छा आहे तॾहिं हुननि जेको जवाबु ॾिनो मूंखे उहो जवाबु चवंदे ख़ुशी हुई हुन मूंखे चयो मिस्टर मेलवाणी भाई जेके पोइटरी आहे न कविता उहो लक्जरीअस दुनिया जी लक्जरीअस आइटम अथव मां दुनियां में सभु कां वाधारा क़ीमती सभु खां अमूल्य जेकरे शइ हुजे त हू कविता साहित्य आहे

पर मुंहिंजी आत्मा अञा भगवान सां ए कोन्ह गॾ थी आहे उहेई कोशिशि कयां थो त भगवान सां गुर गॾ जां ऐं मां जेको उबाणको थी पियो आहियां हू मा दूरि कयां